आज बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रमुख सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर दिखाई देता है यहाँ के बिहार के लोग जैसे समस्तीपुर जिला है यहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं कुछ अंग्रेजी भी बोल लेते हैं और यहीं मधुबनी जिला पड़ता है वहाँ मैथिली बोला जाता है तो यह भाषा का अंतर हुआ और यहाँ गाँव भर में लोग सब रक्षाबंधन भी करते हैं यह आपको चौरचंद भी करते हैं और बाहर में लोग अलग अलग ढंग से जैसे समस्तीपुर जिला में कुछ ठेठी भाषा भी गाँव भर में बोल लेते हैं कुछ मैथिली भी बोल लेते हैं लेकिन विशेष रूप से समस्तीपुर जिला में हिंदी बोला जाता है